हैलो मौलवी साहब केह् हाल चाल थुआढ़ा ते में कल्ल थुआढ़े घर आई दी ही ते तुस घर ऐनी हे में थोह्ड़ा कम्म हा आहो में आई दी ही ते आक्खा दे हे ऐनी हैन घर में थुआढ़े कोला पुच्छना हा की चोरी दी जेह्ड़ी सज़ा ऐ ओह् केह् मिलदी थुआढ़े धर्म च

अच्छा अच्छा ते में हां उऐ थोह्ड़ा इयै केस आए दा हा साढ़े पिंड दा गै ते ओह् इक्क मुढ़े नै चोरी बगैरा कीती ते उऐ में हा मौलवी साह्ब उंदी सलाह् लेई लैनी आं थोह्ड़ा की केह् करना चाहिदा अच्छा अच्छा तां ठीक ऐ में तड़के निकलनी आं ठीक ऐ ठीक